हैलो नमस्ते केह् हाल ऐ बस ठीक ऐ बाऽ केह्ड़ी केह्ड़ी जगह ते जागत आक्खा दे हे जाने गल्ला ते जिद्द करा दे हे घुम्मनै गी ते जिद्द करने गी जाना ते कश कोल गै बड़े दूर कुत्थें जाना मड़ो आं आं ते खरी कोई शैल जगह आं आं अच्छा अच्छा चलो दिक्खने आं गड्डी ठीक ऐ ते भी इंया बी कुत्थें जाना ते पैदल जाना पौंदा ते गड्डी आई जा तां ठीक ऐ आं ओह् ठीक ऐ भी आं कल्ल ठीक ऐ एह् ठीक ऐ